دہلی میں کئی بڑے بڑے بزنس مین اور بزنس کی فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں اور ان فیکٹریز میں لوگوں کو خوب کام ملتا ہے اور سیدھی سی بات ہے کہ جب کسی کے پاس کام ہوگا تو اس کے پاس پیسے بھی آئیں گے اور جب پیسے آئیں گے تو اس کا ماحول اپنا گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا اور باہر کا ماحول بھی اچھا رہے گا تو اس طرح سے جو ہے مسائل حل کئے جا سکتے ہیں پیسے کما کر کے کسی بھی طریقے کی کوئی دقت پریشانی اگر آتی ہے تو پیسے سے آدمی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس لئے آدمی کو یا تو بزنس مین ہونا چاہیے نہیں تو کم سے کم چھوٹا موٹا کام اپنا سیکھنا چاہیے تاکہ وہ پیسے کما سکے اس طرح سے ہم اپنے گھر پریوار کو چلا سکتے ہیں اور ہماری اپنی ضرورت کو پوری کر سکتے ہیں اور ماحول بھی ہمارا پھر ٹھیک رہے گا کیونکہ جب انسان انسان کے پاس اپنے جیب میں پیسے رہیں گے تو وہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے وہ کسی کو لوٹ پاٹ نہیں کریں گے تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک پیسے کمانے کے کوئی ذریعہ ڈھونڈیں